ड्राइभारखौ लिंहरदोंमोन जों लोगो साथाम गुवाहाटियाव थांनांगौ दंमोन बेनि थाखायनो ड्राइभारखौ लिंहरदोंमोन गाबोन फुङाव जोंखौ लांफैनांगौमोन क'क्राझार टाउननि सुदेमस्रि गामिनिफ्राय जोंखौ लांफैनांगौमोन बेनि थाखायनो ड्राइभारखौ लिंहरदोंमोन आरो जोंखौ लांफैनो थिनदोंमोन बेनि थाखायनो आरिनो हानथिनो आरो ओंखारनो गोनां जादोंमोन ग्रुप खालामनो गोनां जादोंमोन आरो लोगोफोरा जेबो मदद होनो हायाखैमोन बेनि थाखायनो ड्राइभारखौ जों पिकआप खालामनो थाखाय लामा गोजान हानथिनो थाखाय बिखौ फन खालामना लिंहरदोंमोन बेनि थाखायनो बिखौ जों बिनि थाखायनो गारि बिहरना पिकआप जोंखौ लांफैनो थाखाय थियारि जानो थाखाय फन खालामनानै बुंहरदोंमोन